पयलीं भारतांत फॅशन इंडस्ट्रींत व्हडलोसो विकास जावंक नाशिल्लो पूण काळांतरान ती विकसीत जायत गेली देखीक ऑनलायनची सोय मेळ्ळा आमकां वेगवेगळे फॅशन ब्रँडसांचे एप्स आयिल्ले आसात भायले इंटरनॅशनल ब्रँड्स आमकां आतां ऑनलायन घेवपाक मेळटात भारतांत फॅशन डिझायनर्स म्हणल्यार सभ्यसाची मनीश मल्होत्रा तशेंच गोंयांत वॅन्डील रोड्रीक्स हांचें नांव आसात